ہمیں اردو پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے ہم اردو پڑھنے میں بہت تیز ہیں سوچتے ہیں کہ اپنے بچے کو اپنے بغل والوں کو بھی اردو پرھنے کے لیے سکھائیں اردو ایسا سبجیکٹ ہے کہ تورت مائنڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے ہر بچے کو اردو پڑھنے کے لیے سیکھنا چاہیے جتنے بھی بغل میں بچے ہے اگل بغل میں سب کو اردو پرھانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے بچے کو بھی سوچتے ہیں کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں گے جیسے ہم اردو میں تیز تھے ہم اپنے بچے کو بھی اردو میں تیز بنائیں گے اردو ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہر بچے کو سیکھنے کے لیے آسانی ہوتا ہے اردو ہمیں اردو میں ہم لوگ کو اردو ہی سیکھنا چاہیے اردو پرھنے کے لیے جانکاری ہونا چاہیے ہر بچے کو اردو سکھانا چاہیے جتنے بھی ہے کوئی بھی انگلش میڈیم کچھ میں بھی پڑھے پھر بھی اردو جانکاری ہونا چاہیے اسلام میں اردو کی زیادہ ویلیو ہے اسی لیے ہم لوگ کو اردو میں زیادہ جانکاری ہونا چاہیے اردو پڑھنے کے لیے اچھا سے اچھا سیکھ ملنا چاہیے اچھا سے سیکھنے کے بعد اردو میں کشٹ نہیں ہوتا ہے ہمیں بھی اردو اچھا سے سیکھنے کی بہت شوق ہے